ईंअ त असांजे सिंधी धरम में असांखे काई बि तकलीफ़ ईंदी न आहे छाकाणि त असां हिक ॿिए सां रिली मिली हलंदा आहियूं भाइचारे में हलंदा आहियूं हिक ॿिए जे दुख में असां हुनजो साथ ॾींदा आहियूं ऐं हुनखे हुनजे दुख मां कढण जी पूरी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए जे सुख में बि हुननि सां ख़ुशी मनाईंदा आहियूं ईंअ त असांजे हिते चङनि ॿियनि धरमनि जा माण्हू बि रहंदा आहिनि असां हुननि सां बि भाइचारे में हलंदा आहियूं ऐं रिली मिली हलंदा आहियूं